नंगौ आङो आंनि रायजोनि हादोरनि बायजोनि हादोरनि बायजोआव आंनि हादोरनि बायजोआव आङो बेरायहैखांबाय गवायाव जेरेखम गवायाव आङो बेंगालराव जेरेखम बेंगालराव आङो गिदिर गिदिर गार्देन गोनां दङ एसे गिदिर गिदिर सिटि दङ बेनि थाखायनो बेरायनो मोजां मोनो आङो आंनि हादोरनि आंनि दावबायनायनि मेन थांखियानो जाहोबाय आं हादोरखौ जेनोबा जोंनि हादोरनिफ्राय दसरानि हादोराव मा बायदि बेखौ नायदिंनो थाखाय आङो खनसे थांनाय जादों नंगौ आङो जोबोद मोजां मोनदों बेयाव बेंगालर बायदियाव गिदिर गिदिर सिटि दङ गिदिर गिदिर गार्देन दङ बिबार बागान फुल सागान सारि सारि जेजोंबो बुंफब जोबनाय गारि घरा लाइन लाइन आरो बे हादोरनिफ्राय जोंनि हादोरनिफ्राय बिसिनि हादोरनि डिवेलपा बहुत आलदा बिनि थाखायनो आङो जोबोद मोजां मोनबोदों बिसिनि सिटिखौ बिसोरनि हादोरखौ आंनि बुंनाया एसेनोसै